अगर अस गल्ल करचै अपने दुनिया दी दुनियादारी दी ते सब तों पैह्वे तां में अपने जम्मू कोला स्टा शुरू करनी आं जेह्ड़े जम्मू हे अगर सानू दिक्खने आं कि जेह्ड़े राजा जेह्ड़े हे ओह् राजा श्रीराम छड़े भगवान जिनेंगी अस मनन्ने होन्ने भगवान श्रीराम उं'दे जेह्ड़े वंशज हे बाईसवें वंशज ही राजा सुदर्शन उ'नें ओह् जियां आह्नियै रेह् हे कठुआ ते फिर जाइयै उत्थुआं उं'दे जेह्ड़े वंशज हे अग्निगर्व होर अग्निवीर उं'दे बच्चें अग्गें जाइयै चलियै राजा अग्निगर्व दे जेह्ड़े दो बच्चे हे जेह्ड़े पैह्ले सतारां बच्चे हे उं'दे ते उं'दे च बड्डे दो बच्चे हे अग्नि राजा बहु लोचन ते राजा जम्बूलोचन ते बहुलोचन जेह्ड़े हे उ'नें केह् कीता हा ओह् मतलब थोह्ड़ी लालसा किस्म दे उ'नेंगी मन्नेआ जंदा हा क्योंकि उं'दे जेह्ड़े डैडी ही जेह्ड़े उं'दे ओह् हे पापा हे ओह् बी जेह्ड़े हे उ'नें बी ओह् बी थोह्ड़े लालची किसम दे इंसान हे क्योंकि उ'नें अपने जेह्ड़े भ्राऽ हे अग्निवीर उं'दा जेह्ड़ा हा राजपाठ हड़पी लेआ हा होर फिर जेह्ड़े जम्बू बहु लोचन हे उ'नें बी थोह्ड़ा लालस हा जेल्लै ओह् आए साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च आए ते ओल्लै जम्मू कश्मीर नेईं ही बने दा ओल्लै ओह् कठुआ बिच्च आए कठुआ च आए ते उनें जेल्लै इ'यां घूमें फिरे अग्गें पिच्छै उ'नें दिक्खेआ ते उ'नें दिक्खेआ कि जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ ओल्लै जम्मू नेईं हा बने दा इक लाका उ'नें दिक्खेआ जेह्ड़ा उ'नेंगी बड़ा शैल लग्गेआ ओह् उ'नें प्हाड़ी लग्गी प्हाड़ी जेह्ड़ी ही प्हाड़ी उप्पर उ'नें अपना जेह्ड़ा किला बनाया जिसी अस अज्ज आखदे आं कि बाह्बे आह्ला किला जिसी अस मन्नने बाहू फार्ट जिसी आखदे ऐं ते उ'नें जेह्ड़ा ऐ उसी बनाया उत्थै उत्थै बनाइयै ते उत्थै रौह्न लगी पे उत्थेै रौह्न लगी पे पर उं'दे मनै च फेर जेह्ड़ी एह् लालसा जग जगी ते पंजाब जेह्ड़ा सियाल सियालकोट जिसी अज्ज अस नमां पंजाब आखने होन्ने आं ते उत्थुं दे राजा हा उं'दे कन्नै उ'नें जंग छेड़ी लेई जंग छेड़ी लेई पर उ'नेंंगी उत्थै वीरगति प्राप्त होई गेई ते फेर जेल्लै उं'दे जेह्ड़े भ्राऽ ही जम्बूलोचन हे जेह्ड़े जेल्लै उ'नेंगी पता लग्गेआ इस गल्ल दा कि मेरे भ्राऽ दी उ'नें जेह्ड़े ऐ ओह् वीरगति प्राप्त होई गेई ऐ लड़दे होई ते हून जेह्ड़ा ओह् किला ऐ ओह् जेह्ड़ा ओह् इ'यां गै बंजर होई गेआ उत्थै उत्थै कोई बी नी रौंह्दा ऐ ते फिर ओह् राजा जेह्ड़े जम्बू लोचन हे ओह् गे उनें दिक्खेआ भला इक बाघ ते इक बक्करी जेह्ड़ी ऐ ओह् उत्थै इक गै तलाऽ बिच्च पानी पियै दे ते उनेंगी मन बिच्च न बड़ी खुशी होई भला जेह्ड़े लोक न एह् इत्थै अगर एह् बाघ ते इक बक्करी इक जगह् इक तलाब बिच्च पानी पी सकदे न ते ओह् जगह् किन्नी शैल होग जित्थें मी रौह्गा ते फिर जेह्ड़े राजा जम्बू लोचन हे उनें फिर अपना जेह्ड़ा उत्थै राजपाठ उत्थै स्टार्ट करी ओड़ेआ ते जेह्ड़े पंजाब दे सियालकोट राजा हा उ'नेंगी उनें मारियै ते उं'दा बी राजपाठ जेह्ड़ा अपने नांऽ कीता ते उत्थुं गै हून गल्ल आंदी ऐ कि अगर अस गल्ल करदे कि दुनियां कि'यां चेंज होई सकदी ऐ स्हाड़ी जेह्ड़ी चेंज होने दी गल्ल ऐ एह् दिन ब दिन जेह्ड़ी चेंजसां ओह् आई गै जा दी ऐ बदली गै जा दियां हून राजा बहु लोचन हे उ'नें पैह्ले किला बनाया उ'नें जेह्ड़ा ऐ इत्थें थोह्ड़ा जेहा अपना परछामां दित्ता फिर ओह्दे बाद उं'दे भ्राऽ ने जम्बू लोचन न अपना थोह्ड़ा जेह्ड़ा परछामां दित्ता फिर जाइयै थोह्ड़ा जम्मू शैह्र बनेआ ते उं'दे नांऽ उप्पर गै फिर ओह्दा नांऽ जामुन पेआ फिर जमुन पेआ फेर जांबू पेआ फिर जम्मू जाइयै लास्ट च आखर च लास्ट च एह् नांऽ पेआ जम्मू जम्मू जिले दे साढ़े जम्मू कश्मीर दा जम्मू नांऽ पेआ ते हून अगर अस गल्ल करचै भला चेंज आवा दी ते हून हर दिन ब दिन ते चेंज आवा दी गै आवा दियां क्योंकि हून अस दिक्खै दे आं भला जियां उ'नें अग्गें अग्गें बधदे गे फिर ओह्दे बाद जम्मू दी अपनी जेह्ड़ी ऐ जेल्लै महाराजा रणवीर सिंह जी होर आए फिर उनें जेह्ड़ी जेल्लै ओह्दे बिच्च अपनी डोगरी कल्चर दा उनें परछामां दित्ता फिर डोगरी लैग्वेज़ बनी गेई फिर सारी चीजां बनियां फिर इत्थै बधदे बधदे बधदे बधदे ग्रांऽ बनी गे फिर अज्ज ओह् जि'ले बनी गे इत्थै डिसिट्रकां बनी गेइयां जित्थें लोक रोहै दे न अज्जकल अज्ज डोगरी बिच्च बी किन्नियां ओह् जेह्ड़ियां न प्रकार दियां डोगरी दियां बोलियां जंदियां न उन्नै इत्थै गुज्जर बक्करबाल उब्बी रौंह्दे न सारें लोक मिलियै गै रोहै दे न होर चेंज करने दे बारे च गल्ल करचै दुनिया च चेंज ते कोई बी नी करी सकदा ऐ सब तो पैह्ले ऐ क्योंकि सब तो पैह्ले अह आपूं चेंज नी होंदे अज्ज अह इक सामने आह्ले इंसान गी दिक्खगे ते उसी बोलियै अस करने होन्ने आं भला एह् इंसान एह् कम्म करा दा ऐ एह् गलत ऐ पर जेल्लै सानू अस ओह् कम्म करने होन्ने आं ते फिर ओह् असें गलत हैनी लगदा ओह् चीज पता कैल्ली क्योंकि अह साढ़ा दमाग साढ़ी सोच गै उस स्हाबै दी बनी गेदी ऐ ते कोई बी दूनिया गी चेंज नी करी सकदा ऐ अगर कुसै ने चेंज करना बी होऐ ते ओह् सिर्फ जेह्ड़ा ओह्दा इंफ्रा स्टक्चर ऐ जेह्ड़ा ओह्दा रौह्नी दी रैह्न सैह्न सिर्फ उसी चेंज करी सकदा कोई ओह्दा जेह्ड़ा इंसान दा स्भाह् कोई इंसान जेह्ड़ी सोच कोई इंसान दा जेह्ड़ा रैह्न सैह्न दा तरीका ओह् बी घट्ट ब घट्ट चेंज करी सकदा ऐ हून अगर रैह्न सैह्न दी गै अस गल्ल करचै जे उस इंसान दी सफाई आह्ली जगह् च रौह्ने दी आदत होऐ ओह् हर जगह् जियां सफाई बिच्च गै रौंह्दा ऐ भामें ओह् गंद दिक्खै न कुदै खलार पेदा होऐ ओह् आपूं गै जाइयै उत्थै सफाई करदा ते आपूं गै फिर उसी उस जगह् च रौह्ने दा मजा आंदा पर जिस इंसान दी रौह्ने गी रौह्ने गी गै गंद बिच्च आदत होऐ ते ओह् उस स्हाब गै रौंह्दा ऐ उसी कोई फर्क नी पौंदा ऐ कि अगला पिच्छै ओह्दे इंसान जेह्ड़े जेह्ड़े ओह्दे अग्गें पिच्छै रोहै दे न ओह केह् करा दे न ते चेंज करने आह्ली गल्ल ते कोई उस चीज दी ऐ नी ऐ हून अपने आप दी गै अगर दुनियां गी चेंज करना होऐ ते ओह्दे बास्तै पैह्ले अपने आप गी चेंज करना अपने नजरिये गी चेंज करना अपने रैह्न सैह्न दे तरीके गी पैह्ले दिक्खना अपने आप गी पैह्ले दिक्खन तुस कनेहा जेहा कपड़ा पा देओ कनेहा जेहा अगला समझा दा तुस किया जेहा खा दे ओ ते किया जेहा किया जेहा अगला समझा दा ऐ उस चीज उप्पर ध्यान देना होंदा कि ना कि इस चीज उप्पर कि अह ठीक आं ते दुए गलत न कोई बी हर इंसान अपनी जगह् सारे गै स्हेई होंदे न हून कोई लोक जेह्ड़े न हून अंग्रेजें लोकें दी गै अस गल्ल करचै हून बाह्रले देशै दी गै गल्ल करचै उंदा अपना तरीका ऐ ओह् सारा कुछ खा दे पी दे सारा कुछ रौंह्दे न ते ओह्दी वजह् कन्नै जेह्ड़ा ओह् चला दा उं'दा खाने पीने दी तरीका उं'दा अलग अलग न ते हून साढ़े इंडिया दी गै गल्ल करचै ओह्दा खाने पीने दा तरीका अलग ऐ हून इंडिया जेह्ड़े बाह्र दे लोग न ओह् हर इक तरीके दा नानवेज खंदे न हर इक तरीके दा पर साढ़े हिंदू कल्चर बिच्च बी दो तरीके दे नानवेज बनदे न ओह् ते सारें गी पता ऐ भला साढ़े इंडियां बिच्च दो तरीके दे मुस्लमान ओह् बी मुस्लमान बी रौंह्दे ते हिंदू बी रौंह्दे ते अलग अलग तरीका उं'दा खाने पीने दा ते हून ओह् बी अपनी जगह् शैल न ते अह बी अपनी जगह् शैल न ते जियां अस रैह् दे आं जियां अस खा दे पी दे हा सानू उ'यै चीजां जेह्ड़ियां न जचदियां न अह् बाह्र जाइयै नेईं खाई सकदे ओह् चीजां ते दुनिया चेंज करने दी अगर गल्ल ऐ ते कोई बी चेंज नेईं गै करी सकदा ऐ क्योंकि अस आपूं पैह्ले चेंज नी होंदे ऐ सानू कोई किश गल्ल आखी जा ते अह इक मैंट्ट च गुस्सा करने आं इक मैंट्ट च जेह्ड़ी ऐ गल्ल गालियां कड्ढना शुरू करी उड़ने होन्ने आं ते ओह्दे कोला पैह्ले असें अपने आप गी सम्हालना अपनी सोच गी बदलना अपना जेह्ड़ा घर दिक्खना पैह्ले अपने घर घरै कोला शुरुआत करनी पैह्ले अपने कोला शुरुआत करनी कि अज्जकल जेह्ड़ी कुड़ियां आखदियां न भला मुड़े सानू दिखदे न जां इयां करदे छेड़दे न ते ओह् कोई ऐसी चीज नी ऐ क्योंकि अगर तुस अपने आप गी पैह्ले मेनटेन रखगेओ ते कोई ना ते कोई मुड़ा छेड़ी सकदा नां ते कोई कुड़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् इयां कोहै मुड़े कन्नै नट्ठी सकदी ऐ ते ओह्दी वजह् कन्नै जेह्ड़ा अपने सोच दी पाजिटव रक्खना चाहि्दा अपने सकारात्मक रक्खना चाहि्दा ते ओह्दी वजह् कन्नै गै अग्गै बधी सकदा इंसान नेईं ते जियां हून साढ़े गै देश दे प्रधानमंत्री ऐ नरेंद्र मोदी जी उ'नें बी जेह्ड़ा कुत्थै चाह् बेचदे हे ते कुत्थें जाइयै अज्ज ओह् प्रधानमंत्री न ते उ'नें पैह्ले अपने कोला शुरुआत कीती तां जाइयै ओह् अज्ज जेह्ड़ा ऐ देश दी जेह्ड़ा सधारी सका दे न उं'दी ऐ वजह् कन्नै जेह्ड़ा अज्ज जेह्ड़ा जम्मू बी स्मार्ट सिटी बना दा फिर बाह्र आह्ले देश च बी क्रपशन थोह्ड़ी घट्ट होई गेई अज्जकज सारी चीजां अकाउंट साढ़ा पैसा साढ़ा घर साढ़ा मकान सारा कुछ जेह्ड़ा ऐ सानू घर बैठे दे सानू दिक्खी सकने आं आपूं दिक्खी सकने आं गोरमेंट बी दिक्खी सकदी ते अह आपूं बी दिक्खी सकने आं ते कोई इन्नी ज्यादा चोर चलाकियां नेईं होऐ दियां ते ओह्दी वजह् कन्नै पैह्ले अपने आप दा सुधार फिर दुएं दी सुधार ते इ'यां गै देश सुधरी सकदा ऐ नेईं ते कुछ नी होना इयां